सबसऽ आसान गैस पर खाना बनै छै ओहि मे डेक्ची लोहिया मे कारिख नहि लगै छै सबसे आसान वएह मे खाना बनै छै खायके बनै छै बढ़िऑं लागै छै बनबेमे